खंयच्या तरी स्विमींग पुलान पेंवप आनी उकत्या उदकाच्या खंयच्या तरी तळयेंत बांयत पेंवोवप खूब वेगळें आसता जेन्ना आमी स्विमींग पुलांत पेंवयतात तेन्ना आमकां कसलोच भंय नासता कित्याक तो चड खोल नासता ते भायर आमच्या सुरक्षे खातीर सगळे लायफगार्ड सुद्दां थंय उबे आसतात जर आमी बुडटा तर ते येवन आमकां वाचयतात मात जेन्ना आमीं उकत्या उदकाच्या खंयच्या तरी सोर्सांत जेन्ना आमी पेंवयतात म्हणजे जशे की एक तळी आसत खंयची तरी न्हंय आसत तेन्ना हो तेन्ना हो सुरक्षा दिवपी मनीस आमचे बरोबर नासता आमची स्वताची सुरक्षा ही आमीच पळोवची पडटा देखून असल्या तरेच्या उक्त्या उदकाचें हातूंत आमी जेन्ना आमी पेंवयतात तेन्ना आमकां सादुरताय बाळगुची पडटा आता ही सादुरताय वेगवेगळे रूपान बाळगुची पडटा केन्ना केन्ना उदकाचो खर प्रवाह केन्ना केन्ना उदकाचो जो प्रवाह आसता ताचें विरूध्द जेन्ना आमी पोंवपाक प्रयत्न करता तेन्ना आमकां आमच्या शरिरांत अदिक बळाची गरज पडटा उदकाच्या प्रवाहा बरोबर आमी सुद्दां वचपाक लागतात देखून ह्या अशे तरेन पेंवयतना आमकां खूब काळजी घेवन पेंवोवप करचें पडटा तेच बरोबर जेन्ना आमी मदींच उदकाच्या हातूंत उबे रावूंक सोदतात जेन्ना पोंदां जे फातर आसूंक शकतात ते केन्ना केन्ना सुळसुळीत आसता तर कांय वेळार त्या फातरांचेर शेळो जमिल्लो आसता हाचे खातीर जेन्ना आमी उबें रावपाचो प्रयत्न करतात तेन्ना आमचो पांय खुबशे फावटीं निसरता आनी निसरतकच त्या उदकाच्या प्रवाहान आमी सुद्दां उदका बरोबर व्हांवून वचूं शकतात हाची सुद्दां आमकां काळजी घेवची पडटा अशें तरेन आमी आयज खूब अशी खबरो आयकूंक मेळटा वेगवेगळ्या न्यूज चॅनल्सांचेर की अमको ह्या जाग्यार बुडलो हें सगळें बुडप किंवा कोण बुडून मेलो हें सगलें जाता हेजें कारण म्हणजे लोक आपली सादुरताय कसलेच तरेची बाळगीना ते मोकळ्या मनान वता आनी पेंवोवपाक लागता कसलीच सादुरताय बाळगीनासतना आनी हें खूब चुकिचें आसा व्हडल्या न्हयांनी बी पेंवयतना आमकां खूब काळजी घेवची पडटा न्हंय ही कोणा खातीर रावची ना आनी जर आमचो स्वताचेर नियंत्रण सुटलो जाल्यार आमी त्या न्हंया बरोबर व्हांवून खंय तरी वचूंत शकता देखून खूब काळजी घेवची पडटा आनी हांगा आमचो जीव वाचोवपाक कोण सुद्दां थंय नासता देखून स्वता आमकां बुडपा पेक्षा आमी कशे वाचयतले हाचेर लक्ष आमीच स्वता दिवपाक जाय

केन्ना केन्ना सुळसुळीत फातर आसता आमचो जर पांय निसरलो जाल्यार मागीर तो उदकाच्या वेगा बरोबर आमी आमचो वेग कसो तरेन मेळयतले आनी त्या उदकाच्या वेगाक आमच्या फायद्यान आमी कशे तरेन वळोवन घेतले हें सगळें कला एका मनशाक येवपाक जाय देखून व्हडल्या खंयचे तरी न्हंयेन किंवा उकत्या उदकांत जेन्ना आमी पेंवयता तेन्ना खूब काळजी घेवन तें करचें पडटा